सरेआं दा साग बनाने आस्तै तुस चुनो सरेआं दा साग उसी बोआलना थोह्ड़े चिर बोआलना उसी अद्धा घैंटा भिरी ओह्दे बिच्च तेल पाना मर्च पानी ते लून पाना ते जेह्ड़ा थोआड़ा सरेआं दा साग ओह् बनियै त्यार होई जाना ते सरेआं दा साग बनाना ओह् बड़ा ई जादा असान ऐ होर सरेआं दा साग तुसें अद्धे घैंटै बिच्च बनाई सकने ओह् जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च कोई बी तुसें परेशानी निं होनी ऐ बनाने बिच्च सरेआं दा साग बनाना बड़ा इ जादा असान ऐ